गैस चूल्हा सभी घरों में उपयोग होता है और इसका हमारे दैनिक जीवन काफ़ी उपयोग है इसके द्वारा हम किसी भी काम को कम टाइम में कर लेते हैं ईंधन कम जलता है अपना धुआं वगैरह नहीं होती है और अंदर ही अपना सारा काम हो जाता है